ڈینگو بخار اور ملیریا سے جو ہونے والی بخار ہے بہت ہی خطرناک ہوتی ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں بہت ہی تیزی سے پھیل رہی ہے اس کا سب سے بڑا کارن ہے جو بہت کم لوگ کو پتا ہے کہ یہ صاف پانی سے بھی پھیلا پھیلا جا رہا ہے ڈاکٹروں کا یہی کہنا ہے کہ آپ تمام سے گزارش ہے ڈاکٹروں کا کہنا ہے کہ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ صاف پانی سے بھی مطلب جمع ہوا جو صاف پانی ہے جمع ہوا پانی مت کہیں نہ رکھیں چھت پہ ہو یا گھر میں ہو کہیں پہ بارش کا پانی ہو تو جمع ہوا پانی چاہے وہ صاف رہے یا گندا رہے کہیں پہ بھی نہ رکھیں جمع ہوا پانی اگر ہے بھی تو وہ چاہے پھینک دیں یا پھر پیڑ پودے میں ڈال دیں لیکن اس کو اپنے گھر پہ نہ رکھیں جمع ہوا پانی رکھنے کا مطلب ہے ڈینگو اور ملیریا کو دعوت دینا اپنے گھر تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ یہ سب چیزوں سے بچیں جمع ہوا پانی سے کیونکہ اگر جمع ہوا پانی اگر رکھتے ہیں تو ظاہر سی بات ہے ڈینگو اور ملیریا تو ہوگا ہی ہوگا ڈاکٹر کے پاس جائیے گا پھر پیسہ خرچ ہوگا ڈاکٹر صلاح دے گا فروٹس کھانے کے لیے ترت وغیرہ وغیرہ فروٹس ڈریگن فروٹس ہو گیا کیوی ہو گیا تو ان سب چیزوں میں آپ کا پیسہ بھی تھوڑا لگے گا تو میرا ماننا یہ ہے کہ آپ ان سب چیزوں سے دور رہیں رات کو سونے وقت مچھردانی یوز کرے یا پھر مچھر بتی سلیپ ویل ہو گیا گڈ نائٹ ہو گیا آل آوٹ ہو گیا یہ سب یوز کرے تاکہ آپ ان سب چیز بیماریوں سے بچ سکیں اور دوسروں کو بھی بچا سکیں